ہیلو سویگی سے بات كر رہے ہیں آپ جی میں ابھی چكن بریانی آرڈر كیا تھا اس میں آپ ایسا كریں دو ریڈ بل اور مینگو جوس اور ایپل جوس اور فروٹی چھاچھ یہ سب شامل كر دیں اور پلیز جلدی بھجوائیں بہت تیز بھوک لگ رہی ہے اور ہاں وہ ٹنڈے كباب بھی كر دینا آپ اور اور دوست كے لیے میرے کیا آں نہاری ٹھیک ہے